कोनो जे जरूरतके अनुसार हम कोनो गाड़ी मंगेलियै आओर कोनो कारणवश मानिके चलु जे हम नहि जा सकलियै तऽ हम जे पेमेन्ट कयने छलियनि हुनका ओ तऽ हम फेर रिटर्न लेबय ने तऽ हुनका जे छै से हम या तऽ फोनके जरिये या फेर एक टा मतलब मानिके चलु जाकऽ जँ कम दूरी छै तऽ हुनकासँ मिलके जे छै से हम अपन जे एमाउन्ट देने छियनि तऽ ओ जे छै से वापस हम लअ सकय छी ई तऽ मानिके चलु जे एक टा बेनाके तौरपर होइ छै जे केओ कहय छथि जे नहि बेना देल जाइ छै तऽ ओ वापस नहि होइ छै एक टा होइ छै एमहर जे फुल्ली पेमेन्ट होइ छै आओर एक टा ई नैतिकता भी होइ छै कि जे ओ एमाउन्ट जे देल जाइ छै मानिके चलु जे अथीके तौरपर बेनाके तौरपर तऽ ओहो रिटर्न दऽ दै छै एहन बात आपसी एहने होइ छै ने हमरा आओर खास कऽ मिथिलामे तऽ एहन नहि होइ छै जे हम अहाँके पाइ लेलहुँ आओर रिटर्न नहि करब तऽ एहन तरहके तऽ छै मानिके चलु जे हुनका कोनो कारणवश हम अहाँ लग नहि अहाँके गाड़ीके आवश्यकता हमरा नहि अछि तऽ हम जे एमाउन्ट देने छी हमरा रिटर्न कऽ दियऽ